हलो भारत गॅस एजंसी न्ही आं सिलिंडरची हां ओके हांव प्रभोदिनी नायक उलयतालें हांवें वीस दीस पयली म्हजो एक गॅस सिलिंडर बूक केल्लो हय हय तुमचे कडल्यानूच हय ह्याच ना ना ह्याच नंबरा वयल्यान मिसकॉल दिल्लो हय हय ओके ओके ना म्हजो होच नंबर रजिस्टर आसा हय सो प्रॉब्लम काय नासुल्लो म्हाका न्ही एक्चुली जो म्हजो सिलिंडर आसा नॅक्स्ट ताजो मातसो एड्रॅस चेंज करपाक जाय आशिल्लो एक्चुली आमी शिफ्ट जाल्या हय हालींच मातशी इमर्जंसीन करचें पडलें सो पयली बूक केल्या आसलो सिलिंडरा कांय करपा मेळना हय सर हय सर सांगता उपभोक्ता नंबर सांगता सर हा सर घेयात बरोवन घेया ओके ओके सांगो हा फोर नायन एट णायन झिरो झिरो फाय हय सर ओके हय सर हय होच हय हय बुकींग केला सर एडवान्स पेमँट बी केला आं सर म्हाका फक्त एड्रॅस चेंज करपाक जाय आसुल्लो हय ना ना पयलीच्याच एरयान आसा फक्त एक सात आठ घरां मायस फुडें गेल्या एक दोन तीन किलोमिटर फुडें गेल्या सर हय हावज शिफ्ट जालां मातशें हय सर हा तितलो मातसो करतले हा हा हा ओके हय हय सर सांगता हा घेयात नीव एड्रॅस न्ही सर आं सर म्हजो न्यू एड्रॅस आसा या हावज नंबर ट्वँटी टू नियर गव्हरमँट प्रायमरी स्कूल सावयवेंरें ओके फोंडा गोवा होय सर हय सर हय हय हय सर ते स्कुला कडेन येतगीर सुद्दां म्हाका ते ड्रायवराचो ड्रायवरान फोन केल्या जाता ओके सो तुमी म्हाका ड्रायवराचो नंबर सांगपाक शकता म्हणजे ह्या एरयान कोण दिता तो सो दॅट आय कॅन कॉण्टॅक्ट हीम ओके ओके हय हय सर नंबर सांगात मातसो हय हांव बरोवन घेता ओके णायन फाय एट णायन सॅवॅन सॅवॅन फोर एट णायन झिरो हा सर ओके सर नांव किदें म्हटलें हाजें प्रभास ओके हय सर हय सर हांव आजच तेंका फोन करता हय आज फोन करून सांगता तेंकां मात्सो एड्रॅस चेंज केला म्हणून दियात म्हण ओके सर सर तुमी ऑनलायन डायरेक्ट करपा शकना तुमचे कडल्यान हांवेंनूच तांकां फोन करून सांगचो पडटा हा हा सर बरें ना ना कांय प्रॉब्लम ना सर म्हाका फोन करपाक हांव सांगता तांकां फोन करून बट सर जातलो न्ही हेज चेंज करपाक जातलो न्ही एड्रॅस ताजो कांय प्रॉब्लम जावचे ना न्ही हा हा हा ओके ओके ओके हय करात करात हय ना नांव सर प्रभोदिनी नायक म्हटलें सर नांव हय सर तुमीय बी सांगात हांव बी थोड्या वेळान तांकां फोन करता हा सर ओके थँक्यू हय हय थँक्यू थँक्यू हा किदें म्हटलें ओके ना ना सर वीस दीस पयलीं केल्लो सो ह्या सॅटर्डे म्हटल्यार हा सर ना आजच आजच फोन करता हांव तांकां कांय प्रॉब्लम ना हय सर ओके ओके थँक्यू थँक्यू